पृथ्वी ग्रह जे छै हमरा जे छै बहुत ही मोहित करै छै पृथ्वी एकमात्र एहन ग्रह छै ब्रम्हाण्डमे जे अहाँके सब पर्याप्त मात्रामे छै सबमे अहाँके आबि गेलै वायु भए गेलै जल भए गेलै अग्नि भए गेलै वातावरण भए गेलै यहाँके वातावरण आओर जेतना भी अहाँसबके जे छै यहाँके वातावरण छै ई अहाँसबके देखबै की जे पृथ्वीये मात्र एहन एहन ग्रह छै ब्रम्हाण्डमे जहाँपर जीवन जे छै ओ अच्छा ढ़ङ्गसँ जे छै उ चलि रहल छै अहाँ जे छै यहाँपर कोइ भी एहन चीज नहि पेबै जे मानवता भए गेलै या जीवन जे छै उ यहाँपर नहि छै यहाँपर जे छै ब्रम्हाण्ड ही जे छै भार अहाँ पृथ्वी भए गेलै पृथ्वीमे जे छै यहाँके वातावरण अनुकूल रहै छै यहाँपर जे छै मौसम भए गेलै यहाँ जे छै पर्याप्त मात्रामे अहाँसबके जे छै सब जे छै जीवनके यापनके लिए जितना भी चीज छै वायु भए गेलै जल भए गेलै अग्नि भए गेलै उ सब यहाँके जे छै पर्याप्त मात्रामे छै